जशें आमी पळयता की गोंयचे कल्चर आतां सद्या शेण्ल्लें आसा हाजो कारण आसा की भायले लोक हांगा गोंयान येवन आपलें कितें कल्चर आसा तें दाखयता पूण आमचें आतां गो तिंका आमचें गोंयचें कल्चर कशें दाखोवंक शकता आमी लायक आतां सद्या भायल्या लोकांक आमचें कल्चर प म्हणल्यार ते सोशल मिडियाचेरूच तांच्यांनी पळयलां आसतेलें यू ट्यूब विडिओस पळयता अशे अशे जाता त्या हातून आमी आतां सद्या कार्यावळी ऑर्गनायज केल्यो लायक लोकउत्सव त्या लो त्या लोकांक आतां आमच्या कल्चरा बद्दलूय कळटलें सो सोशल मिडिया एक एक व्हडलो रोल प्ले करता जातून आमचें गोंयचें कितेंय शेणिल्लें आसा पळय तें जे लोक आतां नीव लोक आयले आसा बायले लोक आयिल्ले आसा तांकां ती कळोवणी दिता